پچھلے ہفتے میں نے ایک فلپکارٹ سے ایک موبائل خریدا وہ موبائل سیمسنگ کا تھا مجھے کسی اچھی موبائل کی بہت دنوں سے تلاش تھی لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں فون خرید پاؤں لیکن ابھی پچھلے ہفتے میری وہ خواہش پوری ہو گئی کیونکہ مجھے بہت ساری ضرورتیں تھیں موبائل کے ذریعے سے وہ موبائل بہت اچھا ہے اس کا بیٹری بیک اپ بھی بہت اچھا ہے اور اس کا کیمرا بھی قابل تعریف ہے یعنی میں نے جو موبائل سیمسنگ کا خریدا ہے وہ واقعی میں بہت ہی لاجواب ہے